पयले तेंपार कितें जाताले निव्जपेपराचेर लोक वाचतालो आनी खंयचे एडवर्टीजमेंट बी आहाय जाल्यार तेंचे चोयेन लोक वयतालो फॉर एग्जाम्पल आमगे हिंगा गोंयान काकोडा फाम मो आहा तें प्लांट्स घेन येताय आनी जेन्ना तांकां न्यू प्लांट्स स्टॉक घेवन येता तेन्ना ते काडून पेपरार घालताले सो लोकांक ते बरें पडटाले वाचून ते लोक वयताले तिंगा प्लांट्स घेवपाक सो ते वाटेन तेश कोन न्यूज पेपराचे एडवर्टीजमेंट पळोयन ते वताले आतां किदें जाता आतां चोड कोन्न लोक न्यूज पेपरान वाचना आनी कित्याक सोगल्या कडेन फोन आहा फोन इज न्यू टॅक्नोलॉजी आनी त्या फोनाचेर वॉट्सऍप एप जो आहा ते वॉट्सऍप एपार जाय ते हांगासून थंयसर इतले फास्ट एडवटायज करूं जाता लोकांक धाडूं शकता आज जरी तर म्हजे कडेन कितें आहा विकपाचें ओ कितें आहा सो हांयेन कोणाकूय अेशकोन्न एड गायलो आनी दुसऱ्या तेम काडोन दुसऱ्या गायलो आनी तेम काडला दुसऱ्या गायलो ती चेन अशे जावून येता आनी ही चेन्सो सो सोगल्याकूय एडवर्टायज जावन येता की मोकडे ये ही वोस्त आहा आनी कोणा जाय जाल्यार तुमी येवन घेवची म्हणोन सो अशें करून एडवर्टीजमेंट म्हाका दिसता मोबायलाचेर चोड बेगीन जाता एडवटायजींग आनी लोकांकूय बेगीन कळटा कित्याक एवरीबडी सोगलो लोक आतां मोबायल घेवन आसता सोगल्या कडेन सायट्स आसाय आनी न्यूज पेपरा आतां बी कोण तितू वाचूं वचना कित्याक न्यूज पेपरा आजचे न्यूज फाल्यां येतले म्हूण एशें कोन्न रावपा पडटा पूण वॉट्सऍपाचे आत्तांच कितें घडलां तें आतांच फॉवर्ड करून सोगल्यांक न्यूज मेळटा सो अशें करून एडवर्टीजमेंट आयच्या कारण सिनारियोंत म्हाका दिसता मोबायल थ्रू बेगीन आनी बरें पडटा आनी खंयचो एडवटीजमेंट म्हाका बरो लागता एश कोन कांय ना पूण कितेंय बरें दिसलें जाल्यार लायक आतां आमी फेसबुकार पळयता आसतना एक एड येतालो ऑफवान प्रोडक्ट हेअर प्रोडक्टाचो आनी कोणा डेंड्राफ बी आहा जाल्यार तो प्रोडक्ट घेवन यूजा करचो पूण तो प्रोडक्ट कसलो ते तुका कंपनी कस्टमायज करून दिता आनी कस्टमायज करून दिले चारके तुगे पयल प्रश्न प्रश्न विचारता ते कस्टमायज करपाक आनी ते परमोणें तुका तुजो स्पेशल प्रोडक्ट करून दिता सो तें म्हाका बरें क्रिएटीव दिसलें तेंगलें की आमकां जाय ते भाशेन प्रोडक्ट मेळटलो अेशकोन्न बाजारांत बी गेल्यार आमी प्रोडाक्ट मेळना आतां कोणाक ऑयलीच कालप आसता कोणाक ड्रायज घालप आसता सो आमकां जायते भाशेन आमगे बॉडीक आमगे केसांक आमकां प्रोडक्ट मेळना सो हांणी कित केलां एडवटायज करून ते कस्टमायज करता सारके आमगे प्रोब्लम आयकून ते आमकां कस्टमायज प्रोडक्ट दिता सो म्हाका हो एडवर्टीजमेंट तांचो बरो बरो लागलो सारको फेसबुकार आयलो तो सो वेरी क्रिएटीव आनी अशें करून म्हाका दिसता एडवटीजमेंट थ्रू मोबायल बऱ्या पडटा